मधुबनी जिलाके मुख्यालय मधुबनी अइ जाहिमे पाँच टा अनुमण्डल अइ आओर दू टा लोकसभा क्षेत्र पड़ैत अछि मधुबनी आओर झंझारपुर अलग अलग क्षेत्रके अइ जे दू टा लोकसभा क्षेत्रमे दस या एगारह एगारह टा विधानसभा विधायक होइत छै विधान पार्षद सेहो होइत छथि जेकि एखन एकटा विधान पार्षद संजय झा जी मिथिला हाटके आयोजन केलनि ई बहुत नीक रहल मिथिलाके उत्पाद बाहर गेल या लोक बुझलक जे ईहो उत्पाद सब बिका सकैत अछि तऽ हाटके जे प्रायोजन रहै से पूरा भेल इएह ने